علی گڑھ ضلع میں کئی چیزیں بہت زیادہ مقبول ہیں جیسے کہ علی گڑھ کی بریانی اِسی طریقے سے یہاں کا پراٹھا گُجیا سموسے یہاں کے مشہور چیزیں ہیں اور اِنہیں تیار کرنے کے لیے آلو اِسی طریقے سے رائس اور آٹا وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور علی گڑھ ضلع کی ثقافت اور تاریخی عکاسی کی بات کریں تو یہاں چائے بہت زیادہ مشہور ہے چائے اِسی طریقے سے کافی اور اِسی طریقے سے بریانی جو کہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا جس طریقے سے حیدرآبادی اور مرادابادی بریانی مشہور ہے اِسی طریقے سے علی علی گڑھ کی جو علی گڑھی کی بریانی ہے وہ بھی مشہور ہے اور اِن کو کھانے کے لیے جو ریسٹورینٹ ہیں جیسے کہ شیرے پنجاب اور اِسی طریقے سے اور دوسرے ہوٹل جو جمال پور اِسی طریقے سے ریلوے اسٹیشن کے سامنے اور دوسرے امین النساء وغیرہ میں جو موجود ہیں اُس ریسٹورینٹ میں جانا چاہیے اور یہاں کی جو پکوان ہے بہت ہی خوبصورت لذیذ